नमस्ते सर

सर हमको रेंट पर घर चाहिए

थ्री बी एच के सर कचहरी के पास चाहिए फ़िर एक महीने का कितना पड़ेगा

सर बिजली का बिल अलग से रहेगा कि उसी में है बिजली का बिल अलग से देना पड़ेगा की इसी में है सर बिजली का बिल कितने चलता है अच्छा सर हास्पिटल भी है मार्केट

अच्छा

सर गा सर गाढ़ी को मैं इतना नहीं किया हूँ क्या कहते हैं वह मिल जाएगा

दूसरे का है क्या रेट है सर

अच्छा

अच्छा

सर गाज़ीपुर में एक यह है

हाँ ठीक है